देखियौ हमर गायनमे सभसँ भावक भूमिका अछि जे हम कोनो भी गीत यदि गबै छी तऽ पूरा भावपूर्ण गबै छी आब जेनाकि कोनो भक्ति भजन गयलहुँ तऽ भक्ति भजनमे हम ततेक विभोर भऽ जाइ छी आ से भावसँ गबै छी जे जेना लगैए जे किओ बच्चाजे म माँसँ भावपूर्वक माँसँ माङ्गि रहलनि हँ तहिना जे छै से हमरो से भाव रहैए जे स्वयं जे छै से जेना माँ भगवतीके गीत हम गबै छी तऽ एगो माँ बेटाके बीचमे जे भाव होइके चाही ओ भाव रहै अछि आओर उएह भावसँ हम गीत गबै छी आ ई चीज लोककेँ नीको लगै छनि किएक तऽ कोनो भी गायनमे जे छै भाव जे छै से बहुत अहम भूमिका रखै छै तऽ हमर कखनो भी भावना रहैए जे हम कोनो भी गायनके तरफ प्रस्तुत करी जे ओहिमे पूरा भाव होय लोककेँ सुनबामे एक एक चीजके गीत जे छै से हुनका बुझबामे आबनि जे ई की गाबि रहल छै आओर की भऽ रहल छै तऽ गायनके मामलामे तऽ भावपूर्ण गायन होइके चाही आओर हम भावपूर्ण गबितो छी बुझलहुँ आओर लोकमे ई चीज पता चलै छनि लोककेँ जे ई कोन भावसँ गाबि रहलाह हँ आ ओहिमे हम कतहु कोनो जे छै से नहि कमी करै छी बुझलहुँ तऽ भाव जे छै से होइके चाही बुझलहुँ तऽ भावना इएह रहैए जे कोनो भी चीजके प्रस्तुति यदि हमरा तरफसँ होइ छै तऽ भावपूर्ण प्रस्तुति होय आ लोककेँ ओ नीक लागनि आ आनन्द आबनि हमर भावसँ